आप सनीता बोल रही हैं डिलीवरी गर्ल मुझे डिलिवरी के बारे में जानना था मेरा एक जो पार्सल है वह आया हुआ है आप बता सकती हैं कहाँ पे आया हुआ है अच्छा क्या आप कैश ऑन डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा आपके पास उपलब्ध है आप कहाँ कहाँ तक डिलीवरी कर सकती हैं मतलब कौन कौन से पिन कोड तक मतलब कहाँ कहाँ का जो पिन कोड है और भी कोई जगह मतलब अदर स्टेट में अच्छा ठीक है और मुझे किस किस चीज़ का मतलब आप किस किस फील्ड में आप डिलेवरी करती हैं जैसे जोमैटो और बताइए आप किस किस चीज़ में डिलिवरी करती हैं

कहाँ कहाँ तक आपका सुविधा उपलब्ध है डिलिवरी का

और और भी सु चार्ज कितना है आपका डिलिवरी का कौन कौन से प्रोड कौन कौन से मतलब हाँ बताइये बताइये हाँ कितना कित कितने कितने क्वान्टिटी में कितना कितना प्रोडक्ट मतलब डिलिवरी आपका चार्ज लगता है धीरे धीरे आप बताइये जैसे कि हमको को समझ आये हाँ प्रोडक्ट के ऊपर फिर भी धीरे धीरे मतलब आप बताइये कितना कितना पर मतलब कौन से प्रोडक्ट पर कितना चार्ज लगता है धीरे धीरे हाँ तो कितने क्वांटिटी में जैसे एक किलो का प्रोडक्ट पर कितना चार्ज है और जैसे दो किलो ऐसे ग्राम में बड़े क्वांटिटी में किस हिसाब से मतलब चार्ज लगता है अच्छा ठीक है अच्छा एक बार फिर भी मतलब थोड़ा सा हिंट कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मतलब कितने रेंज तक उपलब्ध है जैसे कितना रेंज हम आप समान मंगाएंगे तो आप उतना तक हमको कैश कैश ऑन डिलीवरी कर सकते मतलब आप हमको कैश ऑन डिलीवरी उतना दे सकती हैं मतलब कितना रेंज तक हम करें कि कैश ऑन डिलीवरी मेरे को मिले अच्छा और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ लेने पर थोड़ा डिस्काउंट मतलब मतलब जितना मेरे को जितना क्वान्टिटी में समान लेना है आप उतना डिस्काउंट आप नहीं करेंगी डिलिवरी में कोई भी वह नहीं है आप उतना ही डिलिवरी चार्ज का फिक्स मतलब है डिलिवरी चार्ज का फिक्स है ठीक है आप कहाँ कहाँ से एक बार फिर से बता दिजिए आपका आपका जो डिलिवरी मुझे लेना है कैश ऑन डिलीवरी जो मुझे लेना है जो करना है आपका ऑफिस कहाँ पर है आप वहाँ से अच्छा ठीक है हमको अच्छा ठीक है हमको खड़िया चौराहा पे अपना कैश ऑन डिलीवरी लेना हैं खड़िया चौराहा पे आके आप मेरे को वहाँ पर डिलीवर कर दीजिएगा ठीक है ठीक है